वेर्णा मडगांव कवळ्या गोवा वेल्हा उपासनगर बिल्ला गणेशवाडी दाबोलीम डोंगरी नेवऱ्या चांदोर तामशिऱ्या खांडेपार मार्शेल पूमा बोत्तेर चिंचोळणां सत्तऱ्यां टिट्यार अडूश अडू अडुळशे मडकय कुंडय ताम तामडे माती मेरशे ओल्ड गोवा आक्षे वेर्णा दोडा मार्ग बितोर्डा वाळपय पोवळे टाळी तपकोला तिस्कार दवर्ले फार्मागुडी रायबंदर धारबांदोडा मंगेशी नागेशी रामनाथी सांगेम फातोर्डा मागाीर फातर्प्यां मोबार मोपा मूपा मागीर दुदसागर गिरी बोंडला नुवें मागीर बित्तूर बी बेतीम सिकेरीम कांडोलीम कलंगूट एरपो एरपोरा अंजुना वागातोर

मांद्रेम आमोण्या आरांबोल माज मोर्जे म्हापसा सिओलीम परवरी तोरश्यां पेडणें पेडणेंम केळशी

राज राजबाग आगोंदा मागीर आलाम पोलोलेम बागा मागीर सिरदोना मागीर कोलवा तांबडे सुर्ल तांबडे सुर्ला मागीर मोलेम मागीर पण्टेमळ पण्टेमोळ आनी मागीर काणकोण पाजीफोंड मागीर पणजे केप्यां मागीर कुडचडे सावड्डे सावय वेरें मागीर झरीर मागीर आगा पुरा उणीरी उणीर तुरबाट रस रायस रासय मागीर राय मागीर

थाण्यार मागीर मागीर शिनोळे साकवाळ आरोसीम माजोट्या वास्को वेर्णा वार्का

उत्तोर्डा

बेलार बेला कासावले वेलसांव शिरदोना शिरोडा बोरीये पोंडा मेस्ता वाडा आनी खंय कपेला कडेन खोलान बोगमलो मागीर चिकले बेलाबाय निव वाडेम बायणा सडा वास्को